भारत के लोग बहुत सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं जैसे कि काशी हरिद्वार केदारनाथ उज्जैन खाटू श्याम जी गोवर्धन जी मथुरा वृंदावन ये सभी तीर्थ स्थल अपनी अपने अपने आप में बहुत ही महत्पूर्ण तीर्थ स्थल है साथ ही यहाँ पर ही इनके अलग अलग परम्पराएँ भी है उनके अलग अलग त्योहार भी है जैसे कि मथुरा में होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है यहाँ होली का त्व त्योहार को श्री कृष्ण जी से संबंधित बताया जाता है और उन उस समय में जिस प्रकार की जिस तरीके से होली खेली जाती थी उसी तरीके से आज भी बरसाने की मथुरा की होली सुप्रसिद्ध है वहाँ लट्ठमार होली खेली जाती है तो यह परंपरा हज़ारों सालों वर्षों से चली आ रही है और आज भी जीवित है तो इसीलिए है क्योंकि आज भी उन लोगों ने मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों ने उस परंपरा को जिंदा किये हुए हैं ऐसी ही खाटू श्याम जी के मंदिर की ऐसे बोला जाता है कि वहाँ के चौखट पर अगर कोई सिर टिका दे तो वहाँ के जो उनकी पूरी जीवन की जो समस्याएँ हैं जिस समस्या से वो पीड़ित है वो दूर हो जाती है तो ये परंपरा भी उनकी वर्षों से चली ही आ रही है